हम लाइव पेन्टिंगमे तऽ रुचि नहि रखैत छी किएक तऽ ई जे छै से अहाँके काफी हद तक हमरा नजरियासँ देखल जाउ तऽ कठिन छै किए तऽ लाइव पेन्टिंग ओ पेन्टिंग भेल जे कोनो चीजके अहाँ सामने राखि कऽ ओकर हु बहुत जाहिमे कि अन्तर केनाइ कठिन भऽ जाय ओहिके अपना चित्रकारिताके द्वारा दर्शा सकी ई जे छै से अइके लेल अहाँके बहुत पाइनी नजर हेबाक चाही बहुत कला मे पारंगत हेबाक चाही ई चीज जे छै से लगभग बहुत कम लोकमे देखल जा सकैत छै याह तऽ ई गुण जे छै से एकटा सरस्वतीके प्रदान छै जे अहाँके सबके नै भेट सकैत अइछ तऽ लाइव पेन्टिंग जे छै से तहि वजह सँ जे छै से काफी हमरा नजरिया से कठिन साबित भऽ रहल अइछ आ ई जे छै से सबके मुश्किल छैन केनाइ